जोंनि गामियारि ओनसोलावथ' आबादारिफ्रा बेराद जेंनायाव गोग्लैदों जेरखम मेसेङाव जेरैबादि मेसेङाव नैबे मैगं थाइगं दिरुनायाव एसे मोगा मोगि जानाङो सुखान आबाद जेरै बेसर सिबिं दालि बेबायदि आरोखि ओमफ्राय आरो नैबे लाफा दं जिंखा दं खुमब्रा दं जोगोनाद दं दा बेफोरो मेसेङाव बांद्राय अखा हायोबा रानजोबो आरो बिफां रोदायाव दै नाङोबा थैजोबो दा बिनि उफायथ' गैया जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनो हाया बे मोनसे आरोखि जोंनि गामि ओनसोलाव बे मोनसे जायो आरो नैबे दैज्लांनिया जाहैबाय मैथा ओमफ्राय बिन्दि मैथा बांगाल ओमफ्राय सबाइ बिमाबो दं बेफोरखौ दिरुनो आरो ओमफ्राय जुखाम दा बिसोरबो बांद्रा अखा हायोबा दैज्लां बोथोराव अखाजों थैजोबो बेफोरखौ फोथांना लाखिनो हाया जोंनि गामियारिनि आबादारिफ्रा आइडिया गैया बेखौ बोरै फोथांनानै लाखिनो जोंनि आबादारिफ्रा रोङा आरोखि रोङा बिदिखौ फोथांनानै लाखिनो जेरखम नैबे मोनसे दंबावो दैज्लं बोथोराव जेरखम खोथिया खुबैनायनिफ्राय लानानै गायनायसिम खोथिया खुबैनायावबो जा जेंना फैयो जोंनियाव जेरेखम खोथिया खुबैनाय समाव मोजां मा मोना मोजां माहोनो जोलै मोना सोरनावबा मोनो जे बेबो दुइ नाम्बर थिन नाम्बर दंलाय लायो एक नाम्बर खौ मोननो नागेरा आरोखि बे खोथिया खुबैनाय समाव आमफ्राय बेखौ बायनांगौ बायनायावबो फारलायावनो दुइस' थिनस' गाहाम फारलासेयाव जेरेखम एक बिगायाव एक फारला बा ओहो एक फारलाजों जाया थिन सारि फारला नांगौ नै बिगायावनो आरो फास बिगा खुबैनांगौबाथाय बाब बा दस फारला बार' फारला नांगोन आरो दा जोंनि गामि ओनसोलाव आबादारिफ्रा बांसिन गोरिब दङ आरो बेखौ बायनोनो फैसाखौनो मोननो नागेरा माइ जोलैखौ खुबैनाय समावबो आमफ्राय बिनि उनाव आर नैबे हालौनायखौ लानानै मोसौथ' गैला दानि दिनाव टेक्टर होनांगौ टेक्टराबो दब्लायसेयावनो दुइस' थिनस' लाङो खोथिया खुबैनायाव दब्लायनैयाव फास' सयस' बिदिनो दुइ बिगासो खोथिया खुबैनांगौबाथाय सेसखा आरोखि थिन हाजार सारि हाजार थाङो ओमफ्राय बिनि उनाव खोथिया खुबै खांनायनि उनाव नैबे फसिस दिन थ्रिस दिन बिनि उनाव आर हालौ नांगौ दाना गायनायनि बे हालौनायावबो बेराद जेंना फैयो जोंनि गामियारिनि आबादारिफ्रा सोरनावबाथ' फैसा गैया टेक्टर होनो सोरनावबा माहोनो माइ फाननानैसो जों बे माइया माबा टेक्टर होनांगौ जायो आरो माइ फाननायावबो जों दामखौनो मोना हाजिरा सोनांगौ हाजिरा सोनायावबो बेराद खस्थ' देग्लाय बोसोरावथ' आर बेराद बारायबावदों हाजिरायानो दा जों गोरिब गुद्राफ्रा बोरै गायनानै जानो हाबावनो फास बिगासो गायनांगौबाथाय दस हाजारसो थांगोनदां फैसायानो फाग्लासो खोथिया खुबै जेननायनिफ्राय गायनायसिम आरो गायखांनानैबो नैबे एमफौ जायो आर दै बारा जाबा एमफौ जायो दै बारा जाबा थैयो दा बेफोरखौ फोथांनो लाखिनायनि आइडियाबो खम जोंनि गामियारि आबादारिफ्रा बेफोरखौ बारा फोथांनानै लाखिनो हाया आरोखि जेरैबादि एमफौ जायो गुदि गुदियाव एम्बु जायो आरो दै बांद्राय अखा हाबाबो दै थैयो दैजों लाब गैया आरोखि मा होनबावगोन दानि बोथोरावलाय आं होननायखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय